हैलो में प्रोफेसर बोल्लै ना गुडमार्निंग गुडमार्निंग न ओह् सर असाइनमेंटा निं आइयां प ओह्दी केह् चक्कर ऐ असाइनमेंट निं कराई सर लास्ट डेट ते होई दी बच्चे लास्ट डेट ते होई दी

बच्चे लास्ट डेट ते होई दी पर असाइनमेंट में एह् ब्हान्नें ब्हुन्नें निं चलने में असाइनमेंट जल्दी जमा करा लास्ट डेट होई दी बच्चे में बी अग्गें रिकार्ड देना होंदा ना में बी अग्गें सा साह्ब होरें ईं थोह्ड़ा अग्गें रिकार्ड देना होंदा अग्गें थोह्ड़ा रिजल्ट पेपर अग्गें मतलब ऐग्जैमिनेशन डेट होंदी गल्ल बात फिर हां ते बच्चे भी जल्दी करना कोशिश कर केह् जल्दी जमा करा भी में बी अग्गें रिकार्ड देना होंदा ना सारे बच्चे दा किट्ठा लेट होए तां मिगी बी अग्गें साह्ब कोला डांट पौनी तां ठीक ऐ बच्चे भी कराई ओड़ो भी जमा भी में अग्गें देना पौंदा ना गल्ल समझदे ना अग्गें सबूत रकार्ड पूरा देना पौंदा ना भी डेट दिती दी होंदी लेट होए दा असेंगी बी पुनिशमेंट सर में कालेज नौ दस्स बजे आई ना नौ बजे आई जायां बच्चे तूं हां जी ओके